हांवें जेन्ना अरण्यकांड कादंबरी जी महाबळेश्वर सैल हांणी बरयल्या ती वाचताली तेन्ना ती परत परत वाचीत रावूंक कशी दिसली हांवें ती खुबदां वाचल्या तातूंत जो संघर्श दाखयला तो आमकां वाचतल्यांक बांदून दवरता कादंबरीची काणी सरळ सामान्य तरेन सुरू जाता तातूंत जीं पात्रां आसात तांकां कोण तरी त्रास करता म्हणून तीं दुसऱ्या कडेन काम सोदपाक वयतात पूण ज्या जाग्यार दुसऱ्या सुवातेर तीं कामाक लागतात थंय पयलीं पेक्षा चड हाल जाता म्हणून एक दीस तीं रातचीं सगळीं साठली पोटली कवळून आपल्या गांवाक परतुपाक भायर सरतात पूण वाट शेणिल्ल्यान तीं एका रानांत घुसपून उरतात जंय तांकां नाका पुरो जाता कांय जाणां वाट चलता चलताच आपलो जीव सोडटात वाचपी तांच्या काकुळटेक पावता लेखकान एक वेगळोच संवसार कादंबरींत तयार केल्लो दिसता शंबर टक्के वाचपी तातूतनूच बांदून उरता ही अशी काणी आसा जी खूब विचार करपाक लायता कांय दीस त्याच संघर्शान उरता त्या पात्रां बद्दल चितीत उरता ह्या कादंबरींत एक अशें पात्र आसा जाका लागून हो संघर्श सुरू जाता ताका कोण ना कोण खेपीत आसता पूण तें स्वता आपल्या खातीर कांयच उलयना ओगी रावन सगळे गुन्यांव आपल्याचेर घेता